हमर गाममे गाड़ीके बेबस्था नहि छै वएह बेबस्था किछु चाहै छिए ओकर बाद बेबस्था जे ओ जे हो जेतै तऽ बहुत बढ़िआँके बात रहै राति बिआरिके हॉस्पिटलो जाइके जरूरी आबै छै तऽ हॉस्पिटल नहि जा पाबै छिए गाड़ी घोड़ाके बेबस्थे नहि छै ओकर बाद नहि नहि जाइ छिए ओकर बाद बजारो जाइके मार्केटिन्ग करैके भी होबै छै गाड़ी घोड़ा नहि होबै छै तऽ नहि जा पाबै छिए हॉस्पि हॉस्पिटलो भी नहि जा पाबै छिए बहुत बेबस्था करै पड़ै छै बहुत इन्तजार करै छिए तब जाइ छिए एना नहि जाइ छिए अपने ई गाममे गाड़ी बड़े बड़ा दिन लागि जाइ छै वएहसे हम नहि जा पाबै छिए यहाँ चाही गाड़ी भी घो गाड़ी घोड़ा चाही भी नहि होबै छै हमरा भीर बहुत कठिनाइ छै गाड़ी एकदम बहुत कम चलै छै बहुत कम आबै छै ओहि ओहिकेलिए से हमरा गाड़ी घोड़ा चाही भी हमरासभके जाइले बड़ी सोचै पड़ै छै लोक कि कोना जैए नहि जैए लेकिन कि करिए तब जाइ छिए लेकिन हमरा गाममे घोड़ा गाड़ीके जरूरी छै ई इएह लिए हमलोक सभ रहै छिए बहुत इन्तजारमे लगल यहाँपर गाड़ी घोड़ा बहुत कम रहै छै आब हॉस्पिटल भी जाइमे नहि ओरिआइ छै नहि कि कहै छै मार्केटिन्ग ओरिआइ छै नहि दुपहरके या रातिके बेसी मौसम अगर जे बीमारिए बेमारे रहै छिए तब नहि जा पाबै छिए ओनामे एकदम हो जाइ छिए बेकल बेकल जाइले सुनलिए ने